मुंहिंजो नालो दिव्या आहे मां मुंहिंजे हिकु नईं पहिचान ठाइणु लाइ इलाही घणा पईं मुंहिंजे लाइ अहिड़ो कुझु पॉसिबल न हुओ मुंहिंजी घरु जी परिस्थिती ॾाढी पूअ हूंदी हुई छाकाणि की असांजे घर में असां पंज ॼणा पर कमाइणु वारो मुंहिंजो पपा हिकु ई हूंदो हुओ त मां सोचा पई मां मुंहिंजे पपा ममी लाइ कुझु सुठो कयां

उन में ॾिठो त मां छा करे सघां त मां ॾिठो की जेको मूं वटि ज्ञान आहे छो न मां इहो ज्ञान ॿिए कंहिंखें ॾियां इन लाइ मां हिकु टीचर थियां पहिला त जिते मां पढ़ंदी हुयमि हुते नओं नओं करणु अचियमि जिते पढ़ंदी हुयमि उन्हनि खे ई हैल्प करणु लाइ उन्हनि जी लाइ मदद करणु लाइ वीचारियो हुन में अॻियां आयमि त ॾिठो की मूंखे पहिला असिस्टैंट जो सहायक जी जॉब मिली इन खां पोइ मूंखे उन में ई उन ई स्कूल में टीचर लाइ जॉब मिली पर मूंखे पहिले खां ई इलाही भाषाउनि जो शौक़ु नओं नओं नईं नईं भाषाऊं मां सिखणु नईं नईं

उन्हनि घणेई ॿारनि खे मां मूं वटि जेतिरो ज्ञान हुओ एतिरो मां मुंहिंजे चङनि ॿारनि खे बि ॾिनो त इन रीति मां इन्हनि खे बि अॻियां आणणु लाइ कयमि उन्हनि ॿारनि खे बि जामु मूं सां मज़ो ईंदो हुओ अॻियां अची करे मां ॿई स्कूलुनि में वियमि बि ॿिए टे स्कूलुनि में वियमि उते बि मां ई साॻियो ई कयो उते बि मां उन्हनि खे बि पढ़ायो उन्हनि सां नईं नईं प्रवृति ऐं मूं खां जेका वॾा हुआ उन्हनि खां मां नओं नओं सिखियमि त मां इछा थी की जेको पाण वटि आहे जेको अॼु पाण वटि ज्ञान आहे त उहा छो न पाण ॿिए खे ॾियूं छो पाण पंहिंजो ज्ञान ख़ाली पाण जे सीमित रखूं पाण छो न ॿिए कंहिंखें बि ॾियूं इन लाइ पाण खे हमेशा ज्ञान वेचिणो खपे हमेशा ज्ञान ॿिए कंहिंखें बि ॾियणो खपे